हम ए आइ के बारेमे अवगत नहि छी हमरा ए आइ के बारेमे किछु नहि बुझल यऽ ए आइ केकरा कहल जाइत छै एकर की फायदा छै की नुकसान छै हम ए आइ जे छै सुनबे नहि करलहुँ हँ बुझबे नहि करलहुँ हँ नहि बुझल यऽ हमरा